मेरे जीवन की सबसे ज़्यादा एवं मुश्किल हुआ मुझे पेंटिंग बनाने वो है एक किसी भी चीज़ का एक इंसान का लाइव इस्केच लाइव इस्केच करने में बहुत ही ज़्यादा मुझे मुश्किल हुआ लेकिन यह में मेरे जो पेंटिंग लाइफ़ का था वो बहुत ही मुश्किल काम था जिसको मैंने पूरा किया और इसको पूरा करके मुझे ही बहुत ज़्यादा खुशी मिली और मुझे अनुभव हुआ कि हाँ मैं लाइव इस्केच कर सकती हूँ मुझे अपने कला का मतलब पता चल गया कि मैं हाँ कर सकती हूँ किसी का लाइव मैं ड्राइंग बना सकती हूँ उसका स स्केच जो है तैयार कर सकती हूँ यह मेरे जीवन का बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैंटिंग और बहुत ही ज़्यादा अनुभव वाला दिन था जिससे मैंने बहुत ही ज़्यादा चीज़ सिखा